हां दो डेटां जेह्ड़ियां जाद नै इक ते शब्बी जनवरी आंदी जेह्ॅड़ा साढ़ा इंडिया गणतंत्र दिवस बनांदा जिस दिन ते दुआ ऐ पंदरां अगस्त जिस दिन जेह्ड़ा साढ़ा इंडिया जेह्ड़ी ओह् स्वतंत्रता दिवस बनांदी ऐ